मूंखे जो पंहिंजे सिंधी कवी पसंदि इन उहे उस्ताद बुखारी साहिबु हुन जी जाम कविताऊं ऐं किताबूं जेकियूं आहिनि उहे पढ़ियूं आहिनि पर उन मां मुंहिंजे जेकियूं मूंखे सभिनि खां पसंदीदा आहियूं हुन मां लहर लहर दरिया ऐं हिकु ॿी बि आहे हुन जी वतन ऐं विसा ऐं लहर लहर दरिया में जेको असांजी सिंधी ॿोली असां दरिया शाह खे मञण वारा हुन बारे में सॼी ॾिनी अथऊं पूरो ॿुधायो अथऊं सिंधी ॿोली केॾी मिठड़ी ॿोली आहे ऐं उन लाइ असांखे अॻिते वधण लाइ छा करिणो खपे हूअ त हुन जूं ॾाढी जाम सौ किताबूं अथनि पर जंहिंमें त लहर लहर दरिया मुंहिंजी सभिनि खां पसंदीदा आहे